राजस्थान की संस्कृति बाहरी संस्कृति से खूब प्रभावित हुई हैं जैसे कि हमारे यहाँ एक जो जगह सारा परिवार रहता था मिल जुल के जो अब देखने को नहीं मिलते हैं और हमारे यहाँ के जो पहले नियम होते थे वो नियमों में काफ़ी अंतर आ गया बाहरी टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है